जी बोलिए हाँ जी कब जी आपका नाम क्या है पहले जी थाने से बात कर रहा हूँ मैं सब इंस्पेक्टर् नंबर बोलिए आप जीरो नौ सौ छप्पन तो आपकी गाड़ी कितने बजे चोरी हुई थी मैम अच्छा अच्छा अच्छा चार बजे हुई थी तो आपने पार्किंग में लगाई थी या वैसे ही लगा दी थी

और ट्रैफ़िक पुलिस वोले तो नहीं ले गए आपने कंफ़र्म किया

चार बजे के टाइम पर जी आपका नंबर जैसे कि आपने बताया और गाड़ी किसके नाम पर थी आपके नाम पर या आपके पिताजी के नाम पर किसके नाम पर थी जी आपकी गाड़ी एम पी की थी पूरा क्या है नंबर

अच्छा एम पी ज़ीरो सेवेन आर ऐ और जो भी आपकी गाड़ी का नंबर है अच्छा अच्छा ठीक है जी मैंने आपकी रिपोर्ट लिख ली है आज की डेट में ही हुई है ना चार बजे अच्छा अच्छा तो उसकी उसके बाद आपने कहीं कहीं और रिपोर्ट किया आपने अच्छा अच्छा एक सेकेंड आपकी गाड़ी चोरी हुई मैं रिपोर्ट लिख दूँ गाड़ी का कलर् हाँ हाँ जी तो आपकी गाड़ी का पहले यह बताइए मोडल कौन सा है अच्छा और कलर स्कूटी थी या बाइक थी आपकी अच्छा बाइक है ठीक है ठीक है हीरो की थी क्या अच्छा अच्छा ठीक है तो जैसा कि आपने चार बजे बताया अब मैं इंवेस्टिगेशन करता हूँ और मैं जितनी जल्दी हो सके आपको यही नंबर अपको इंफ़ॉर्म कर देता हूँ आपकी रिपोर्ट मैंने लिख ली है

जी मैं जाता हूँ मैं इंवेस्टिगेशन करता हूँ कैमरे वैमरे जो वहाँ पर लगे थे आस पास आपने देखा हाँ हाँ अच्छा ठीक है फिर चलो मैं वहाँ पर कैमरे वगैरह चेक करता हूँ और जैसे ही कोई इंफोर्म मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ ठीक है आपका यही नंबर है जी ठीक है मैंने आपकी कंप्लैन्ट लिख ली ओके